कॅमेराचेर आमी फोटो आमची फेमिली केन्ना भायर खंय वेग वेगळ्या जाग्यार भोंवपाक वयता तेन्ना आमी ताजेर फोटो काडटात आनी कित्याक काडटात म्हणल्यार आमी जेन्ना खंय गेल्लीं ती एक याद उरपाक जाय म्हणून आमी तो फोटो दवरतात